हेलो भय्या मैं मुकेश बोल रहा हूँ मैंने अभी आप के ही कैब से कैब बुक की थी लेकिन एक्चुअल में ये था मैंने मेरा कैब आने का टाइमिंग था नौ बजे का लेकिन आप ने आने में देरी कर दी थी इस रीजन से आप आए नहीं नौ बजे तक इस लिए मैं कैब को बुक कर रहा था क्योंकि मेरी ज़रूरत नौ बजे की थी लेकिन फ़िर भी कैब आई नहीं उस रीजन से अभी लेट हो गया मेरे को अर्जेंट फंसंन ओडर करना था अटेंड करना था इस लिए मैंने कैब को कैंसिल कर दिया और आप इस कैब को कैंसिल इस ओडर को कैंसिल कर दीजिए